मैथिली भाषा हय आ सन्स्कृत भाषा हय दुनूमे बहुतके अन्तर होइत छै जेकि बोलैमे सन्स्कृत भाषामे पढ़बोमे उच्चारणो करैमे दिक्कत होइत छै एहिके लेल मै मैथिली भाषा तऽ एहिसे भी हटके हय एहिके लेल लोगकेँ बोलैमे थोड़ा दिक्कत होइत छै लेकिन लेकिन बोलैके लेल आदमी प्रयास करैत छै लेकिन बोल पबैत छै किछु आदमी नहि बोल पबैत छै एहिके लेल सन्स्कृत आगा रहल हय आर मैथिली हम अलग होयसँ अलग सभ क्षेत्रके अलग अलग भाषा होइत छै एहिसे भाषा होइत छै जाहिके जाहिसँ अपन अपन बोलैत छै सन्स्कृत थोड़ा हार्ड होइत छै लेकिन एहिमे से सन्स्कृत भाषासँ हिन्दी हिन्दी भाषा से ही निकलल हय आ अँग्रेजी अलग जगह से आयल हय एहिके लेल अँग्रेजी दि बहुत टफ हय लेकिन लोग बोलैके प्रयास करैत छै काहेकि शिच्छा भी शिच्छामे अँग्रेजियो जरूरी होइत छै आ सन्स्कृतो जरूरी होइत छै आ बोलैमे भी तनिका दिक्कत